ہیلو ہاں سر جی آپ امازون سے بات کر رہے ہیں اوکے سر میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم پروڈکٹ آرڈر کیا تھا جوکہ آپ نے صحیح آرڈر سینڈ کیا تھا جس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں بٹ میں نے سیکنڈ ٹائم آپ سے آرڈر کیا تو آپ نے اس پروڈکٹ میں مسٹیک کی میں جو چیز منگایا تھا مجھے اس چیز کے بدلے دوسری چیز موصول ہوئی جس کے لیے میں آپ جس کی کمپلین کے لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تو سر جی آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی پروڈکٹ سینڈ کریں تو اسے بھیجنے سے پہلے ری چیک کر لیجیے تھینک یو